मूंखे अलॻि सां ईअं हाणे उन जो त न आहे सिंधी त मूंखे इंग्लिश न ईंदी आहे लेकिन हिकु भेरो इहो आहे की जॾहिं मूंखे पुट जो वीज़ा ठाहिराइणो हुओ त मां वई हुअमि एयरपोट ते त पंहिंजे पुट जो वीज़ा कराइण त हाणे उते वीज़ा ठाहिराइणु वारा इंग्लिश में पिया ॻाल्हाइनि ऐं मूंखे त एॾी इंग्लिश न ईंदी आहे त उते हिकु सिंधी माण्हू मिली वियो हुओ मतिलबु एॾो ट्रांसलेटर हुननि उहो मिली वियो हुओ की हुननि छा कयो की हुन माण्हूअ खे ईअं चयो की उहो मूंखे हुननि जी सिंधीअ जो ट्रांसलेट करे मूंखे ॿुधाए पियो सिंधीअ में इंग्लिश जो ऐं मुंहिंजी सिंधीअ जो ट्रांसलेट करे हुननि खे इंग्लिश में पियो ॿुधाए त ईअं हिकु उते थी वियो वरी हाणे हिकु भेरो स्कूल जे टाइम मुंहिंजी छोकरीअ जो स्कूल में हिकु प्रोजेक्ट मिलियो हुअसि त उन खे ठाहिणो हुअसि त उहा मूंखे चई चई मूंखे भई हिन खे इंग्लिश में सॼो हिन खे टॉपिक मिलियो हुअसि त उन खे असांखे इंग्लिश में प्रेसेंट करिणो हुअसि हाणे मूंखे इंग्लिश त ईंदी न आहे पोइ इन जे करे मां हिकु भेरो पंहिंजी छोकरीअ खे उन मां हाणे ई इंग सॼो मां हिंदीअ में त लिखी वतो हुओ लेकिन हुन खे इंग्लिश में प्रेसेंट करिणो हुअसि त मां पंहिंजी मोबाइल मां गूगल ऐप कढियो ऐं गूगल ऐप जे द्वारा मां पंहिंजो सॼो उन हिंदी ट्रांसलेट खे उन में इंग्लिश में करे ॾिए उन खे पंहिंजी छोकिरीअ खे ॾिनोमांसि छोकिरीअ वञी स्कूल में प्रेसेंट कयईं स्कूल वारनि खे मतिलबु इहो ॾिसी ॾाढो बढ़िया उहो मतिलबु असाइनमेंट ॾाढो सुठो लॻयुनि प्रोज़ेक्ट की मुंहिंजी छोकिरीअ खे फस्ट एवॉड मिलियुनि त इहो ॾिसी मूंखे ॾाढो बढ़िया लॻियो मतिलबु सुठो लॻियो इहो नयों भई ॾिसी करे भई इहा जेकी निकिती आहे तकनीक पोइ इन जो मां हाणे ॾाढी जॻहि मां उन जो प्रयोग कयो आहे मतिलबु इहे सुविधा वारो आहे ॾाढो सुठो आहे जंहिं बि मतिलबु जेकी परेशानी थींदी आहे केमहिल बि असांखे कंहिंखां ॻाल्हाइणो हूंदो आहे मूंखे न सम्झ में ईंदा आहिनि इंग्लिश जा अख़र पोइ मां हुन मां गूगल ऐप कढी करे पोइ उन मां मां उन जो ट्रांसलेटर करे हिंग्लिश में संधीअ में केमहिल केमहिल हिंदीअ में उहो मां कढी वठंदी आहियां